पौधे में ॾिठो वञे त लिमोन जो वणु पोखियलु आहे मिर्चनि जो वण पोखियलु आहे ऐं बेल में ॾिठो वञे त छाहीं दुधी इहे असां पोखिया आहिनि इन खां पोइ तुलिसी जो न वण आहे जेका तुलिसी तमामु गुणकारी आहे खास करे जॾहिं बुख़ारु ईंदो आहे त जेको काढ़ो काढ़िंदा आहियूं उन में तुलिसी जा पन विझी करे जेको काढ़ो काढ़िंदा आहियूं तमामु सिहत लाइ सुठो हूंदो आहे त उहो तुलिसी जो न पौधो जेको आहे उहो बि असां न पंहिंजे घर में रखियो आहे तमामु जमीन ते ई रखियो आहे जंहिंमें तमामु तुलिसी सुठे नमूने फैलिजी वई आहे चङे विस्तार में फैलिजी वई आहे लीमो जो वण त जीअं मां ॿुधायो त रोजु टे चारि किलो लीमा उन में निकिरंदा हुआ जेके असां कॾहिं बि मार्केट में सेल न करे आड़े पाड़े में ऐं मिटनि माइटनि खे विरिहाए ॾिना आहिनि ऐं उन जे करे काफ़ी संतोष थियो त भई असांजे वण त बाग़ीचे जी शइ माण्हुनि खे असां ॾियूं था हिकु वारी जैतुन पट न पोखिया हुआसीं पर उन जो न जेको आहे सो फल जेको सुठो न निकितो इन करे उहो वणु कटाइणो पियो बाक़ी न मिर्चनि जो वण बि आहे मीठे निम जो वण बि लॻाइलु आहे जेको मीठो निमु आड़े पाड़े वारा बि खणी वेंदा आहिनि हिकु वारी सिंगियुनि जो वण बि लॻायोसीं पर अलाए छो उन में लॻे पियो भई सिंगियुनि जो वण जेको आहे सुकी जल्दी थो वञे त इन करे उन खे पोइ वधीक कटाए छॾियोसीं हिन वक़्तु लीमो जो वण मिर्चनि जो वण मीठो निमु ऐं तुलिसी इहे चारि वण असांजे बाग़ीचे में आहिनि